शास्त्रीय संगीत लोक संगीत आनी सुगम संगीत अशे ह्या संगिताचे तीन प्रकार आसात आतां आमकां संगिताची शास्त्रीय संगिताचें सांगपाक जाले आल्या प्रॅक्टीस जाल्या ह्ये आमकां प्रॅक्टीस करतास्ताना आमकां जो सादो स्वर आसा तो आमकां पयलीं ओम व्हो घेवपाचो मागीर त्यात नंतर मागीर हमींग आसो ते करपाचे त्या नंतर आकार जो आसता तो घेवपाचो आनी त्या नंतर मागीर नोटीशन जे आसा ते घेवपाचे हो प्रॉसेस करता सयक जवळ जवळ पंदरा ते वीस एक स्वराचो जाल्यार सांपदा जाल्यार एक पांच ते आस् आठ मिनटां हो एक स्वराचो रियाज आसा तो जावपा जाय पयली ओमकार घेवन ओम घेवप मागीर त्या नंतर तो हमींग घेवप एकदा श्वास फुल्ल भरून घेवप माई तो आकार सोंपता म्हणले जाल्यार सोंपता म्हणासर मागीर दुसरो नोटीशन जो आसा सा साज जो नोटीशन आसा नोटीशन घेवपाचे आनी मागीर दुसरो स्वर घेवपाचो रे घेवपाचो मागीर ग घेवपाचो मागीर म घेवपाचो जो हो प्रॉसेस जो आसा तो जवळ जवळ पंचवीस ते तीस मिनटांचो जो जो आहा जो प्रॉसेस जातात सो हेतून आमकां संगिताची पद्दती आमची आहा ती आमी शिकता ती हिंदुस्थानी पंडी संगीत पद्दत आनी दुसरी आसा ती कन्नाटक संगीत पद्दत आतां ह्या हिंदुस्थानी संगीत पद्दतींत जे स्वर जे आसा सा रे गा मा पा ध नी सा जे अशे सात स्वर आसात ह्या सात स्वरांतल्यान आमकां जो डेली जो एक आहा रुटीन जो आसा तो आमी चालू करपा जाय सुरवातीक मेन आमकां बसतले जाल्या एक उमेद उरपा जाय आमकां अलंकार चेर प्रॅक्टीस करतले जाल्यार स्वरांचे जे आमकां ज्ञान जावपाय जाल्यार आमकां प्रॅक्टीस जी आहा ती वॅरी इम्पॉटंट आस्सा म्हण् प्रॅक्टीस करतास्ताना बेजारसामून अशी करपा जायना सो उमेद उरपा जाय सो स्वर आतां ह्ये स्वराक उमाज स्वर म्हण् आसा मागीर तिव्र स्वर म्हणता आसा सो आमी सुरवाती पयले एक आठवडो बिलावल थाट घेतलो जाल्या तो बिलावल थाट जवळ जवळ आमी पंदरा मिनटां प्रॅक्टीस करपाचो मागीर ताजे नंतर तो म्हळें दुसरो थाट आसा तो कल्ल्याण थाट आसा माई काफी थाट आसा मागीर भैरव थाट आसा मागीर भैरवी थाट जी आसा अशे वेगवेगळे थाट जे आसा ते प्रत्येक दिसा वेगवेगळे थाट आमी घेवपाचो आनी त्या थाटांतल्या आमी रियाज करपाचो आतां उदारणांत जालो बिलावल थाट घेतलो तेतून सगळे शुद्ध स्वर येता ते शुद्ध स्वर घेवपाचे आनी प्रॅक्टीस करपाचे प्रॅक्टीस करताना आमचे कडेन ह्ये इलॅक्टॉनीक तानपुरा जो किंवा तारीचो तानपुरो आसता तो घेवपाचो आनीक प्रॅक्टीस करपाची प्रॅक्टीस प्रॅक्टीस करतास्ताना पयली सा रे गा मा मागीर काय कोमल स्वर जे आसात उदारणात ग आनी नी कोमल ज् घेतले की माई तो काफी थाट जाता सो ह्या काफी थाटांतल्यान मागीर प्रॅक्टीस करप पयले सुरवातीक आमकां एक आठवडोभर आमकां तो एक प्रॅक्टीस करपाक मातशें आज अशी पूण मागीर ते वॅरी एकसस एकदा सवय जर जाली चालू जाली एकदा सवय जर चालू केली जाल्यार ती सतत मागीर ती आमकां चालू करपाची एक आवड एक निर्माण जाता सो त्याज् नंतर मागीर जे अलंकार जी आसा ते मागीर प्रॅक्टीस जाता मागीर त्याज्या नंतर मागी् रागाय राग जे आसात भू बिंपला सारंग काफी दुर्गा देल अशी कायी राग आसा त्या रागाचेर माईर रागाचेर सुवार घेवन मागी अलंकार प्रॅक्टीस करप त्या अलंकार प्रॅक्टीस करतास्ताना मागीर आमच्या इलॉक्टोनीक तानपुरा जो आसा तेचेर ठारावीक जे आमची टॅम्पो जो आसा वन ट्वॅन्टी किंवां वन फॉटी व्हो टॅम्पो घेवपाचो आनी त्या टॅम्पोचेर आमचो अलंकार जे आसात ते सतत आमचे चालूच तेजेर प्रॅक्टीस करपाची त्याच नंतर मागीर अशे वेगवेगळे अलंकार जे आसात ते वेगळे वेगळे राग वेगळे वेगळे रागावन जाल्यार तशे वेगवेगळ्या तालांक त्या आमकां प्रॅक्टीस करपाची जाय आतां पयले आमी आयज जर तीन ताना घेतलो जाल्या तो दुसरो अलंकार मागीर सा रे ग रे ग म जाल्या तो दात्राय घेवपाचो मागीर जे नॅक्ट्स तिसरे दिसा मागीर सा रे सा रे ग रे ग रे ग म जो काई अलंकार आसा तो मागीर जपतालाय ज्यो आसा जपताला म्हणजे धा मात्रा चो जपताला आसा त्या जपतालाय घेवपाचो मागीर थाट आमच्या हिंदुस्थानी संगिताक आमी धा थाट घेतात आनी कन्नाटक संगीत पद्दतीक सॅवॅन्टी टू थाट आसा सो आमी प्रत्येक दिसाक प्रॅक्टीस करतास्ताना एक एकच थाट घेवपाचो आनी प्रॅक्टीस करपाची मागीर मन्र सप्तक आसा मध्य सप्तक आसा आनी तार सप्तक जे आसा जे आमी पयली सुरवातीक मन्र मन्र सप्तपा सप्तका पासून सुरवात करपाची मागीर मध्य सप्तकाची स्वा घेवपाची आमी मागीर तार सप्तकाची स्वर घेवपाची मन्र सप्तकाची स्वर कशे आसतले सा नी ध मागीर मद्ध जे आसा आमी उलयतात ते सा रे ग म आनी तार स्वराचेर प्रॅक्टीस करतास्ताना सा रे ग जे गळ्याचेर ताण पट्टा तेन्ना तो तार सप्तकाचे स्वर जे आसा ते वयर वतात सो ह्यो आमची प्रॅक्टीस करतास्ताना आमी ललीत कला आमी म्हणटात तशे तेतू ललीत कला संगीत म्हण तेजू नाट्य येले तेचे शिल्प येले काव्य संगीत चित्रकला आणी सिंगींग जे आसा ते तेतूंत उच्च आमी स्थान दिल्ले आसा संगीत कलाक ह्ये आमी स्थान जिला दिल्ली आसा तेजेर उच्च क् संगिताक ह्ये आहा ते सिंगीगाक तेतून आमी उच्च उच्च स्थान दिल्ले आसा मागीर आतां अलंकार प्र् प्रॅक्टीस करतास्ताना वॉयझ मॉड्युलेशना करतास्ताना सा ग रे म ह्ये जे काय अलंकार आसा त्या सामके खरें वॅरी इम्पॉटंट आसात जेची प्रॅक्टीस करपाची वॅरी गरज आसा म्हण् जेन्ना तुमी किदे गाणे प्रॅझेंट करतास्ताना तेन्ना सा म सा प ह्ये जे स्वर आसा जे सकल्ल्यान वयर वल्ल्यान सकल घेवप आसता जे मागी झीक झॅक झीक झॅक आसा ते झीक झॅक सा ग रे म ग प म ध ह्ये काय झीक झॅक अलंकार आसा ते तुमी आमी प्रॅक्टीस करपाक डेली प्रॅक्टीस करतास्ताना ते आमकां संगितान खूब उपयुक्त उपयुक्त थारता